اردو زبان کی تاریخ بہت ہی قدیم رہی ہے مغلوں اس کے پہلے سے بھی اردو زبان کی تاریخ رہی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے ابھار کی اور تقریباً ہندوستان کے قدیم ریاستوں میں اس کو بولی جاتی رہی ہے بلکہ یہ کئی ریاستوں کی تو پہلی زبان رہی ہے اور کئی ریاستوں میں ابھی دوسری زبان رہی ہے اس لیے ہندوستان میں اردو کی تاریخ اردو زبان کی تاریخ بہت ہی قدیم رہی ہے اور اس کو کافی عرصے تک اس کو سراہا بھی جا رہا ہے آج بھی بہت سارے دستاویز بہت ساری تاریخیں اس میں موجود ہیں